असांजी कटनीअ में साईं जन जी वरसी ॾाढी अनोखी आहे इतां परतां परतां खां माण्हू ईंदा आहिनि इते नयन नयन तरीक़नि जूं कलाऊं थींदियूं आहिनि इते ॿ ॾींहं असांजी ॾाढी भीड़ हूंदी आहे इहा वरसी अक्टूबर जी नाईं ऐं ॾहीं तारीख़ जो लॻंदी आहे साईं जन इन वरसीअ में सत्संग बि कंदा आहिनि सेवादार ॿ ॾींहं जाम लॻल हूंदा आहिनि ॾाढी भीड़ हूंदी आहे ऐं ॾाढा सुठनि सुठनि त प्रकारनि जा खिलौना हूंदा आहिनि जेके असां साल में पहिरियों बार ॾिसंदा आहियूं नयन नयन प्रकारनि जा वेहाड़ा ॾिसंदा आहियूं कंबल ॾिसंदा आहियूं पढ़ंदा ॾिसंदा आहियूं चकला वेलणु ॾिसंदा आहियूं नयूं नयूं कलाऊं ॾिसंदा आहियूं जेके असां सॼे साल में हिते पहिरियूं बार ॾिसंदा आहियूं इन वरसीअ में ॿ ॾींहं ॾाढी भीड़ हूंदी आहे ऐं ॾाढा झूला लॻंदा आहिनि इहा वरसी साईं जन जी असांजी कटनीअ में हर साल लॻंदी आहे इहा ॾाढी अनोखी आहे